हँ हमसब जे खेती करै छी ने से हमसब ट्रेक्टरसँ खेती कराबै छी आ ठे ट्रेक्टरसँ खेती करेलाक बादमे फेर हमरा सबके गहुमके खाद पहिने छिटल जाइए खाद छीटलाके बादमे फेर हमर गहुम बाओग होइए गहुम बाओग भेलाक बादमे फेर ऊपरसँ ओकरा से अथी कए कऽ बाओग कए कऽ आ सुन्दरसँ तखन गृहस्थ गामपर अबै छथि तकर बाद ओकर से बाइस दिनका बादमे जाकऽ से हुनका ओकर जहन ओ गेहूँके गाछ उगै छै तऽ बाइस दिनका बादमे जाकऽ ओयपर मे पटौनी होइए एक बेर बाइस दिनका बादमे पटौनी होइए आओर एक बेर से महीना सबा महीनापर मे पटौनी होइए तकर बाद जखन ओ गम्हराइए तऽ गम्हरा मे जाकऽ ओकरा फेर पटौनी होइए गेहूँमे तीन टा पानि देल जाइ छै तखन गेहूँ हमरा सबकेँ उपजा बढ़िआँ दैये तऽ हमसब अहिना कए कए कऽ गहुमके बाओग करै छी आओर उपजा लै छी आओर हमसब धान कयलहुँ तऽ धानोमे अहिना ट्रेक्टरसँ जोतेलहुँ तहन पहिने बिरारमे धानके बीआ पारलहुँ बीआ पारलाक बादमे जाकऽ ओ फेर जहन बीआ भऽ गेल तहन जन मजदूरसँ रोपेलहुँ रोपाकऽ रोपेलाक बादमे फेर जहन धान पाकल तहन धानके कटबेलहुँ कटबाकऽ दौनी करेलहुँ दौनी कराकऽ फेर ओकरा से अपना अथी करेलहुँ तैयारी कयलहुँ अपना धानके